मां पंहिंजे डांस रुटीन जे लाइ संगीत चुनण महिल पंहिंजे मौक़े ऐं मूड ते निर्भर आहियां अगरि त मुंहिंजो मूड ॾाढो सुठो आहे ऐं घर में तमामु ख़ुशीअ जो मौक़ो आहे त मां तेज़ु संगीत ते कुॾंदसि टिपंदसि ऐं अगरि कॾहिं मनु शांति करिणो आहे त मां अगरि मां पंहिंजे मन खे शांति करण जे लाइ कोई संगीत पसंदि करिणो हूंदो मूंखे या कोई डांस करिणो हूंदो त मां स्लो म्यूज़िक स्लो संगीत ते नृतु कंदसि स्लो संगीत ॿुधंदसि सि ऐं अगरि त कॾहिं घर में शादी जो मौक़ो आहे त असां अॼु ख़ुदि ई तेज़ु आवाज़ में ऐं कुॾी कुॾी नचंदासीं त ई असांजे मौक़े ऐं असांजे मन जे मथां निर्भर करे मथो त असां कहिड़ो संगीत केॾी महिल चुनियूं था केॾी महिल हू करनि पसंदि करूं था